हाँ हाँ बताइए आपको क्या चाहिए हूँ हाँ हम दे पाएंगे आपके ये सब कितने कितने चाहिए गुलाब कितने किलो चाहिए जेसमीन कितने किलो चाहिए सब बता देंगे तो हम पैक कर लेंगे फ्रेस तो चाहिए न

हाँ हम एक काम करेंगे जितने आपने जो जो फूल के नाम बताए आपने जितने जितने क्वांटिटी के बताए इतने दिला देंगे और जो हमारे पास फूल है जैसे गेंदा है लोटस है यह सब फूल भी हम आपको दे देंगे पैक करके

हम गुलाब तो एक किलो की दस हज़ार लेते हैं दस सॉरी दस किलो की हम दस हज़ार लेते हैं हाँ हाँ हूँ हूँ हाँ हाँ ऐसा ही रहेगा आप एक काम करिए आपको आधा पेमेंट हमें अभी कर लीजिए कर दीजिए हम भेजने के बाद आप पूरा पेमेंट कर लेना और कुछ चाहिए था हाँ आप ने वह नहीं लेंगे गुलाब की बहुत सारे कलर वाला फूल भी है हाँ हाँ हाँ रखिए